हलो जय झूलेलाल हा आहे कहिड़ो अच्छा केतिरो खपे हा आहे जेका जेको त तव्हांखे सवलो लॻंदो चारि सौ रुपए

ऐं वरितनि हा इअं आप तव्हांजो मेट्रो वठो

हा अघु छे चईं सै रुपए आहे